नमस्ते दी हमारे ढाबा से सब कुछ है आप जो जो खाएँगी सब कुछ मिलेगा शाकाहारी वाला लेकिन चावल है दाल है मटर पनीर की सब्ज़ी है सूखा सब्ज़ी में जो है की बैंगन की सब्ज़ियाँ हैं और रोटी है हाँ बिरयानी भी मिलेगा हाँ मीठा में राजभोज भी है रसमलाई है गुलाब जामुन है छेना है क्या लेंगी अच्छा ठीक अच्छा ठीक है मिल जाएगा आपको राजमे का दाल हाँ हाँ राजमे का ही दाल हाँ हाँ एक दम गर्म गर्म है आईए चख लीजिए फिर लीजिएगा वही एक प्लेट का आपका सौ रुपये लगेगा करेंगी महँगा रहबे जब सामान ही महँगा है तो भाई थाली का प्लेट इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो यह भी तो महँगा ही मिलेगा ठीक है अगर पाँच लोग का लगवाएँगी तो भाई अब कुछ कुछ छूट कर देंगी आपको और क्या बस दो ही पलेट लेंगी आप तो बोल रही थीं पाँच प्लेट लेना है अच्छ ठीक नहीं नहीं बस पाँच मिनट आप वेट करिए हम आपको एक दम गर्म गर्म खाना देंगे ठीक ठीक है आपको एक दम गर्म गर्म खाना मिलेगा और है जो आप चाहेंगी सो मिलेगा आपको मकुनी की लिट्टी भी मिलेगा बैंगन का चोखा भी मिलेगा अच्छा ठीक है आप बाटी चोखा भी ले लीजिए मैगी है चौमिन हैं बर्गर भी बन रहा है अच्छा ठीक है बर्गर भी पैक कर देंगे आपको हाँ हाँ

ठीक ठीक है आप पाँच मिनट खाली वेट करिए आपको सब तैयार कर के दे रहे हैं हम हाँ नमस्ते दी